اردو زبان کے سیکھنے کے تعلق سے جو روایتی طریقے ہیں ان میں سب سے بڑا روایتی طریقہ بچ کہتے ہیں کہ ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہے ماں اپنے بچوں کو بولنے کے طور طریقے اور کیسے کس سے بات کی جائے کس کا کیا القاب ہے کس کو کیسے ہمیں پکارنا ہے یہ ساری چیزیں وہ گھر سے چلتی ہیں اور لگتا ہے کہ یہ پریوار در پریوار خاندان در خاندان یہ چیزیں منتقل ہوتی رہتی ہیں اور جس کے گھر میں صاف اردو بولی جاتی ہے اور اردو کے فصیح لفظ استعمال ہوتے ہیں یہ زیادہ تر یہ ذمہ داری دادا دادی اور والدین پر ہوتی ہے کہ وہ ایسی زبان استعمال کریں جو فصیح ہو اور صاف ستھری زبان ہو جس سے بچوں کے اندر اردو کو لے کر بہت زیادہ سیکھنے کا شوق ہو اور جب وہ بولیں تو لگے کہ واقعی میں وہ کسی زبان کو بول رہے ہیں اور ان کے اندر ایک شائستگی اور شعور اور سمجھ پیدا ہو جس کی وجہ سے اس زبان کو لگتا ہے کہ لوگ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں